میرے سب سے پسندیدہ غلام علی صاحب ہیں اور میں جب صبح کو اٹھتا ہوں اور گھر سے باہر دوڑ لگانے کے لیے جاتا ہوں تب میں ایئر فون لگا کر کانوں میں غلام علی صاحب کی کوئی بھی غزل لگا دیتا ہوں فون میرے ہاتھ میں ہوتا ہے اور میں دوڑتے دوڑتے ان کی غزل کو سنتے رہتا ہوں اس سے الگ میں اپنے کام کے بارے میں دوڑتے ہوئے تھوڑا بہت سوچتا ہوں کہ مجھے آج یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے آج وہاں جانا ہے آج یہ کام کرنا ہے بس اسی طرح میں اپنی دوڑ کمپلیٹ کر لیتا ہوں